जोंनि आथिखालनि मुगाया बाक्सा जिल्लायाव गिबि समाज दावगानाय आरो जौगानायनि मावथांखि आरो हाबाफारिफ्रानो जाबाय जोंनि दा सरकारि हाबाफारिया जोंनिहाय बर' समाजनि बर' हारिनि आइजोबा गासैबो सुबुंफोरखौनो जोहोलावफोरखौबो आइजोफोरखौनो गासैखौबो जोबोद हेफाजाब होदों आरो सुबिदा होदों जोंनि बर'फोरनाव मोनसे एनजिअआव जोंनि मेसिन मोनसे वालखुसि खुलिनाय आरो बायदिसिना हौवाफोरनि थाखायबो बायदिसिना सुबिदा बायदिसिना होदों आरो जोंनि एनजिअआनो आरो जोंनि सरकारानो जोंनो गैजायैखौ बाक्सा जिल्लायावहाय गैयैफोरखौहाय गैयैफोरनो न' बायदिसिना होदों आरो थाग्रा खुलि गैयैफोरखौहाय थाग्रा होदों आरो बायदिसिना न'खराव साइखेल बायदिसिना गैजायैफोरखौबो ओन्दै ओन्दै गथ'फोरनो साइकेल होदों आरो स्कुलफोरावबो बेग बायदिसिना होदों जोंनि बाक्सा जिल्लायावहाय दावगानाय आरो जौगानाय बेफोर गासैबो मावथांखि आरो हाबाफारि देहा फाहामसालिथाइफोरनिबो जोंनियावहाय जोंनि बाक्सा जिल्लायावहाय गोबां सुबिदा होदों आरो गेदेर गेदेर देहा फाहामसालिथाइ लाबोदों आरो गासैबो आइजोफोरनोनो वालखुसि बायदिसिना लाबोनानै होदों जोंनि ओनसोलआवहाय बे ओनसोलनि सुबुंफोरा बेवहायनो वालखुसियाव गासैबो आइजोफोरा मावै दाङै जाहैयो आरो माखासे बेयावनो सरकारनि गासैबो होनाय जि दानाय बायदिसिनाखौ वालखुसि बिदिनो आबाद मावनाय बायदिसिना थासारिखौ मावगासिनो आरो बेफोरबायदि मावनानैनो गासैबो ज'यैहाय राज्यो जानानै दङ जोंनि बाक्सा जिल्लायाव सरकारा जोंनि जोंनि गोदान सरकाराहाय दासिमाव जोबोर मोजां मावबोगासिनो जोंनि बाक्सा जिल्लायाव बेनिखायनो जोङो जोंनि सरकारखौहाय जोबोर मोजाङै साबायखर होयो जोंखौ गासैखौबो नायफिनहरनायनि थाखायनो जोंनिया बाक्सा जिल्लायावहाय दावगानायनि सायाव आरो जौगानाायनि सायाव जौगालांगासिनो आरो दावगालांनो हमगासिनो बेनिखायनो जोङो साबायखर होयो जोंनि सोलोंथाइनि बेलायावबो जोंहा जोबोर मोजां मोजां गेदेर गेदेर फरायसालि लाबोदों आरो गेदेर गेदेर देहा फाहामसालिफ्रा बायदिसिना सुबिदा गैयैखौ मोन्नाय बायदिसिना होदों बेनिखायनो जोङो गासिबो सरकारखौनो साबायखर होयो